बैंकुनि में सिक्योरिटी जी ॾाढी ज़रूरत आहे अॼुकल्ह हेॾा कांड थियनि वेठा जिते माण्हुनि जा पैसा पंहिंजो पाण ई निकिरी था वञनि ओटीपी बि नथो अचे ईअं ई बैंक मां चोरियूं थियूं थी वञनि पियूं ऐं ॾक सरकार खे ॾाढो जल्दी ही न मसलो सुधारण खपे जीअं थी माण्हुनि खे सुरक्षा मिले ऐं पंहिंजा पैसा पैसा संभाले करे रखी सघनि ऐं इनखां सवाइ इंश्योरेंस जी बि ॾाढी ज़रूरत आहे जिते बि कुझु घुम थिए थो पियो हुनजी इंश्योरेंस थियणु खपे ऐं ग्राहक खे कोई बि नुक़सानु कोनि को लगनि खपे अगरि ग्राहक के नुक़सानु लॻंदो त पोइ बैंकुनि जे मथो कहिड़ो विश्वास रहंदो ऐं असां छो पंहिंजा पैसा बैंकिन में रखाईंदासीं इन जे करे जल्द ई जल्द जेतिरो जल्द थी सघे महाराष्ट्र सरकार खे इन ॻाल्हि जो ध्यानु ॾियण खपे की उहो पंहिंजो पंहिंजी सुरक्षा जो जेतिरो तकिड़ो करे सघनि ओतिरो तकिड़ो कनि ऐं हीअं साइबर चोरियूं न थियनि खपनि